नमस्ते जी बताइए आपको क्या चाहिए

हमारे यहाँ बेड सोफा कुर्सी और सिंगरदान सब कुछ उपलब्ध है बताइए आपको क्या चाहिए आप कितने लेंगी आपको कितने दाम तक चाहिए जी हमारे यहाँ अच्छी से अच्छी लकड़ियों का सोफा बेड कुर्सी सब बनता है हम आपकी बिटिया की शादी के लिए देंगे तो बताइए आप क्या क्या लेंगी हम आम की लकड़ी का बनाते हैं सेखुआ की लकड़ी का बनाते हैं महुआ के लकड़ी का बनाते हैं बबूल के लकड़ी का बनाते हैं अच्छी से अच्छी लकड़ियों का उपयोग करते हैं और अच्छे से अच्छा बेड बनाते हैं अच्छे से अच्छा कुर्सी बनाते हैं सोफा बनाते हैं और हमारे दुकान में अच्छे से अच्छे डिजाइनों का बेड बक्सा सोफा सब कुछ मिल बिकता है बताइए ठीक है हम आपको महुआ की लकड़ी की ठीक है हम आपको महुआ की लकड़ी की सब कुछ देंगे बताइए आप क्या क्या लेंगी बेड बेड लेंगी सिंगारदान लेंगी जी ठीक है हम आपको आप लेने आएँगी या भिजवाना पड़ेगा ठीक है हम भिजवा देंगे और क्या चाहिए हमारे यहाँ टेबल भी बनता है ठीक है ठीक है हम अच्छी से अच्छी लकड़ियों का बनाते हैं और आपको लकड़ियाँ भी दे देंगे ठीक है और बताइए कुछ हमारे यहाँ सब कुछ बिकता है कुर्सी है मेज है टेबल है ठीक है ठीक है हम आपके यहाँ जी जी आप हमारे यहाँ चौकी भी बनती है हम आपको चौकी भी दे देंगे पचास हजार में चलिए ठीक है हम आपको कुछ कम कर दे रहे हैं हम आपको उसमें से पाँच हजार रुपए कम कर देंगे हम नहीं दे पाएँगे इतना कम हम नहीं दे पाएँगे हम इतना कम नहीं दे पाएँगे चलिए ठीक है हम दे देंगे तो कब कब भिजवाएँ आपके यहाँ ठीक है नमस्ते